मेरी पसंदीदा लेखिका है मनू भंडारी मैंने कक्षा दसवीं में उनके द्वारा लिखी गई एक कहानी यह भी पढ़ी जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित हुई एक कहानी यह भी मैं उन्होंने अपने बचपन से लेकर कॉलेज के दिनों तक का वर्णन किया है उन्होंने उसमें बताया है कि बचपन में उनके माता पिता के साथ उनके कैसे सम्बंध थे वे कॉलेज में जा कर कैसे हिंदी साहित्य से जुड़ी व हड़तालों इत्यादि में भाग लिया वह कॉलेज में कैसे गलत के खिलाफ खड़ी होती थी वह सबको प्रेरित करती थीं अब एक कहानी यह भी पढ़कर मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित हुई उसके बाद मैंने उनके द्वारा लिखी गई और भी बहुत सी कहानियाँ पढ़ीं जैसे कि एक प्लेट सैलाब में हार गई येह सच है त्रिशंकु महाभूजो कि एक उपन्यास है मनू भंडारी की कहानियों में हम आसानी से महिला सशक्तिकरण की झलक देख सकते हैं वह बहुत सरल तरीके से दिखती हैं ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आ सकें वह इतनी प्रसिद्ध लेखिका होने के बाद भी जमीन से जुड़ी रहीं व अरे यार